ہیلو ہیلو ہاں جی سر جی وہ آپ ٹوریزم سے بول رہے ہیں کیا سر جی سر ہم وارانسی سے گھومنے آئے ہیں سر یہاں پہ تو ہمارے ساتھ سات لوگ ہیں اور میرے دوست ہیں کزن ہیں اور فیملی والے ہیں تو مجھے ایک سیون سیٹر کار چاہیے تھی سر اویلیبل ہو پائے گا سر سر فل ایئر کنڈیشن چاہیے ہے نا جی جو میرے کزن ہے جو میرے بھائی ہے وہ ایئر کنڈیشن کار کھوج رہے ہیں سر جی ہاں مجھے یہاں دہلی سے جانا ہے سر دہلی ٹو کشمیر جی جی سیون سیٹر سر سیون سیٹر کار مل جائے گی سر سر چھبیس ہزار روپے تو بہت زیادہ نہیں ہو جا رہے سر اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک اور اِس سے کچھ اچھا اِس سے کچھ اچھے کوالٹی میں ہے سر اور کچھ ایئر کنڈیشن کار سیون سیٹر میں ہے جی جی جی وہ پوچھ رہے تھے سر ایکس یو وی سیون ہنڈریڈ مل جائے گا کیا نیو ماڈل میں اویلیبل ہے سر اُس کا کتنا پڑ جائے گا سر اگر جیسے ہم اُسے بک کرتے ہیں تو کتنا پڑ جائے گا اچھا پورا پڑے گا سر کچھ کم نہیں ہو سکتا ہے کیا اچھا ٹھیک ہے سر کوئی دقت نہیں ہے پانچ سو ہزار روپیہ کم لے لیجیے گا ہے نا اور میں آپ کو اپنا لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں آپ وہاں پہ آ جائیے گاڑی لے کے ٹھیک ہے ابھی کے ابھی ٹھیک ٹھیک سر واٹس اپ آپ کا اِسی نمبر پہ ہے جی ٹھیک ہے سر ٹھیک میں آپ کو بھیج رہا ہوں لوکیشن آپ آ جاؤ ٹھیک